हाँ उन कुछ जगह के बारे में मैं जानता हूँ जहाँ मैंने कई आमतौर पर तस्वीर अच्छी तस्वीर लेने के लिए जाते हैं जैसे पचमड़ी हुआ जहाँ जटा शंकर बड़ा महादेव धूपगढ़ और हांडी को इसी तरीक़े से बैतूल में जहाँ बालाजीपुरम और शोना घाटी जैसे पहाड़ी के स्थान हैं और वहाँ अच्छी तस्वीर लेने के लिए जगह भी बहुत अच्छी मानी गई हैं और ऐसे कई जगहें हैं जहाँ फोटू तस्वीर खींचने के लिए अच्छा माना गया है जैसे ग्वालियर का चिड़ियाघर हुआ मड़ई रेस्टोरेंट हुआ टी रिसोर्ट ऐसी जगहें हैं जहाँ तस्वीर अच्छी से अच्छी आ सकती हैं